मीडिया ग्रामीण क्षेत्रों में तो कम आती ही है लेकिन अगर कोई मुद्दा जैसे कि अभी हमारे गाँव में कुछ टाइम पहले दस जनवरी में एक विवाद हो गया था विवाद में मारपीट हो गई थी जैसे मारपीट की को कवरेज करने के लिए दिखाने के लिए मीडिया वालों को ना बुलाना पड़ा ना कुछ करना पड़ा मीडिया वाले वैसे ही आए जब तक कि मामले का कुछ हला भला नहीं हो गया तब तक मीडिया वाले डेली के डेली डटे रहते थे और ग्रामीणों में कोई ऐसा कुछ आ आते भी नहीं है क्योंकि ग्रामीणों में ज़्यादा विवाद नहीं होता है जब विवाद होता है तो आते हैं लेकिन एक चीज़ कि यह एक चीज़ कि यह बात है कि जैसे कि ग्रामीण में कोई चीज़ जैसे यहाँ पर कोई भी काम दिखाना हो जैसे लाइट पर लाइट लगी हुई है खम्भे की मतलब तार ढीली हैं और तार नीचे है बड़ी गाड़ी जैसे कि हारवेस्टर वेस्टर डकाने के लिए ऊपर से तार है ग्यारह हज़ार तो वह सब दिखाने के लिए कि तब मीडिया नहीं कुछ बोलती है जैसे ग्रामीण का सड़क भी खराब है गाँव की और ये सब मीडिया नहीं कवर करती है और मीडिया जैसे कि अब यह हो गया अब जे अभी जैसे कुछ दिन पहले बारिश हुई ओला वृष्ट हुआ और ओला वृष्टि में किसान की फसल नु नुकसान हो गई गेहूँ गिर पड़े सब एकदम ऊपर से बर्फ़ बर्फ़बारी भी हुई थी जिससे फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ यह सब दिखाने के लिए मीडिया यह सब पर मुद्दों पर बात ही नहीं करती है और बात अगर करेगी भी तो ऐसा नहीं लगता कि जैसे उस मुद्दे पर कुछ कहे